جی ہلو آ بھئی ابو طلحہ صاحب بول رہے ہیں اچھا اچھا ہاں میں اصل میں ابھی اپنے لیے ایک اوبر بک کر رہا تھا ایک ٹیکسی مجھے چاہیے تھی تو آپ شاید اسی سے بول رہے ہیں نا اسی تعلق سے اوکے اوکے ٹریول ایجنٹ ہیں ہاں اصل میں مجھے یہیں اپنے لیے بک کرنا تھا اور تھوڑا لانگ ڈرائیو پہ نکلنا تھا پورنیہ سے باہر بھاگلپور سے آگے تقریباً ڈیڑھ سو کلو میٹر کی دوری ہے یہاں سے وہاں جانا تھا

ہمم ہیں تو تین تین سے چار لوگ ہوسکتے ہیں مطلب بس کمفرٹیبل ہو بہت زیادہ لگژری نہ ہو جو بہت بجٹ آؤٹ آف بجٹ ہوجائے بس اتنا ہو کہ سہولت سے پہنچ بھی جائیں اور کم اس میں ہوجائے کام آسانی سے ہوجائے تو آپ اس کے تعلق سے مطلب آپ اس کے لیے ہمیں پرائز بتا دیں لگژری کے کیا پرائز ہیں میڈیم جو ہے اس کی کیا ہے اوکے آٹھ ہزار اچھا لگژری والے کی بات کر رہے ہیں اچھا اچھا اور ایسے جو ان جنرل جو گاڑی چل رہی ہوتی ہے نارمل اچھا اچھا ہاں تو ٹھیک ہے اس میں آپ مزید اس میں کیا فیچر یعنی کوئی سو دشواری تو نہیں ہوگی اچھا بتا سکتے ہیں کتنی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے یہاں سے یہ میرے لیے چوںکہ پہلا سفر ہوگا اس طرح سے کتنی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے اس لوکیشن پہ جو آپ کو دکھ رہا ہوگا چار گھنٹے میں اچھا اچھا تو اچھا اچھا ٹریفک نہیں ہوا تو تو اچھا ہے اس کے لیے بس آپ تھوڑا سا پرائز کچھ ٹھیک کردیں جیسے پانچ ہزار آپ کہہ رہے ہیں تو چار ہزار کرلیں یا اسے جیسے مناسب ہو درمیان کی کوئی کوئی راستہ نکال لیں اوکے ٹھیک ہے بہتر ہے تو میں اپنے لوکیشن ہی پہ ویٹ کر رہا ہوں اپنے ڈرائیور کو کہہ دیں اور گاڑی جتنی جلدی ہوسکے ہم لوگ تیار ہی ہیں تو پھر نکل چلیں اچھا اچھا اچھا اچھا اوکے اوکے شکریہ اسی حساب سے پھر ہمارا سفر بھی آسان ہوجائے گا آپ کی طرف سے جتنی آسان ہوگی اتنی بہتر ہوگی ہوں تھینک یو